जेह्ड़े साढ़े समाज बिच्च जेह्ड़े खेतीबाड़ी करने आह्ले किसान न इ'नें खेतीबाड़ी दे इलावा होर बी बड़े करी सकदे जियां साढ़ा दुद्ध बेचने दा केह् आखदे उसी डेरी फार्म दा कम्म होई गेआ जां मजदूरी दा कम्म होई गेआ जरूरी नी ऐ कि तुस उ'यै खेती लाओ जेह्दी च पानी ज्यादा लगदा ऐ ते मैंह्गी मैंह्गी पैस्टीसाइड तुस कैश क्राप बी उगाई सकदे जिसी च घट्ट पानी लगदा ते जेह्ड़ी तुस सारे बंदे नी उगांदे ते ओह्दा ज्यादा प्राईज बी अच्छी कमाई करी सकदे जियां साढ़ी काफी शाफी होई अखरोट शरोट होई गे केसर शेसर होई गेआ ते जे तुं'दे कोल नेईं उपजाऊ जमीन ऐ जरूरी नी ऐ तुस खेती दा गै कम्म करी चलो तुस अपनी जियां कुसै दियां हट्टी उप्पर निक्का मुट्टा कम्म करी सकदे अपना स्टाल लाई सकदे ते जियां लोक केह् करदे घर च कम्म जियां सलाई बुनाई दा कम्म खेतीबाड़ी ते इलावा किसे दी हट्टी उप्पर कम्म तुस करी